आठ छओ दू हजार तेइस नओ पाँच दू हजार एकैस पाँच पंद्रह सात उन्नीस सए अनठानबै उन्नीस आठ उन्नीस सए छिआनबे अठाइस दू उन्नैस सए पंचानबे